बॉलिवूडानी आतां न्ही लोकांक न्ही आतांच्या लोकां न्ही अशें डांस डांस आसता पळय तीं सोंगां बॉलिवुडाची आतां येयल्या तीं तीं खूब लोकां भुरग्यांक आतांची भुरग्यां तीं आवडटा सो ते भुरगीं कितें करता ते म्युजीक लायता आनी आपुणूय नाचता आतां इंडियेक ते चडशीं भुरग्यांक तीच फेमस आसा ते डांसर आसा आनी तेंची सोंगां ती खूब फेमस आनी येवरग्रीन पयल्यच्यो ओल्ड न्ही ती आजुनूय भुरग्यां पोयलू लोकां न्ही खूब आवडता आनी ती सोंग न्ही आजूनी लायफान अशीच आहा की ती आतां हितून आतांच्या सोंगान तें मिक्स करता आनी तें आतां यूज हें करता ती सोंग लायता आनी आतां तीं आजुनूय चलता अशी एक एक लता मंगेशकर अनुरादा पौडवाल

गाडयेन केली की टेपी म्युसीक येतून पोयलुची ओल्ड सोंगांत घातलेली आसता आनी ही आतांची सोंगां ती आतांच्या भुरग्यांक आवडटा पूण ही पोयलुची सोंगां खूब फेमस आहा ती आजुनूय मिक्स करता आनी ती आतां सुद्दां आयकूंक मेळटा आमकां केन्ना हय हय गेली म्हणटरी डांस बी करतना ओल्ड सोंगां मिक्स करून ते दोनी आतांची बॉलिवूड आनी पयलीची ओल्ड सोंग मिक्स करून डांस करता थँक्यू